आ हमे तऽ बढ़िआँ छी अपन बताबऽ अपन अपन हाल बढ़िआँ ने अभी तऽ ई सभ चलि रहल छै जेना तेना तब की सभ भए रहल छै चुनाउ बा आबै छै तऽ की करबहो देखै छऐ अभी केना होइ छै अभी बी जे पी आर जे डी भोट ककरा दए रहल छिऐ देखऽ आब कोन दृष्टिसँ देख रहल छहक ककरा देबै नइ देबै तोहर की विचार छऽ एहिमे हाँ ई तऽ छै गतो बिबाह स्थानो देखऽ एहिमे सिधीसी बात छै देखहक जे बढ़िआँ काम करतै ओएहे जिततै आओर अपना सभके देखि लए कि के बढ़िआंँ भलाइ करि रहल छै पहिने लालू रहै बादमे नीतीश एलए आ आब नितिशे चलतै बोलऽ बोलऽ हाँ समझि लऽ अगर एना छै तऽ आबऽ दू हजार चौबीस चौबीसेमे ने हेतै विधानसभके चौबीस

हाँ सर हाँ तऽ आबै बला सभ अपना बला पीढ़ी भी शिक्षित रहए

दैहर हमरा सभ दखऽ तऽ अभी छऽ देखै छिऐ दूइटा छै आबके खड़ा हइ छै दुनूमे चलि रहल छै कि कनि छओ पाँच छओ पाँच आब नहि भए जाइत छै की कहलऽ हाँ हाँ ई तऽ छै

हाँ ई तऽ छै लेकिन लेकिन ई आसपासके आदमी खड़ा नहि होना चाही एनामे टक्कर भए जेतै मतलब भोटो कटि जेतै खड़े नहि दूर दूरके खड़ा हो अगल बगलके नहि कनि ई एनाहु कोनो बात हेतै हुनुकबा हुनुकबामे चलऽ तब ठीके छै ठीक छै तब ठीक छै